सिंधी भाषा खे बचाइण रखण लाइ ऐं अॻियां वधाइण लाइ इलाही कोशिशूं थी रहियूं आहिनि जंहिंमें कि पाण जेतिरा बि सिंधियुनि जा मंदर गुरुद्वारा आहिनि हुते माण्हू सभु गॾ थी करे जॾैं बि पंहिंजा त्योहार हूंदा आहिनि तॾहिं पाण चवंदा आहियूं की भई ॿारनि खे बि तव्हां सिंधी सेखारियो छो की जो ॿार जेके आहिनि नंढिड़ा उहे हींअर खां ई कोन सिखंदा त पोइ जॾहिं वॾा थींदा तॾहिं पंहिंजे ॿारन खे कीअं सेखारींदा त अहिड़ी रीति न पाण मंदरुनि ते ऐं पंहिंजे त्योहारनि ते सभिनि ॿारनि खे हाज़िरी भरायूं जीअं की पंहिंजो चालीहो साहिबु हूंदो आहे त तॾहिं चालीह ॾींहं सभिनि हंधि सत्संग ऐं मौजूं हलंदियूं आहिनि त हुते बि जो अगर पाण पंहिंजे ॿारनि खे वठी ईंदासीं त उन्हनि खे बि ॼाण थींदी ऐं सिखंदा की भई सिंधी पंहिंजी सुठी ॿोली आहे ऐं सिंधियुनि जा घणा एड़ा जेके भगत आहिनि उन्हनि जी बाणी बुधी करे उन्हनि खे बि सिंधी भाषा जो आभास थींदो ऐं उहे बि पंहिंजी ॿोली अॻियां वधाईंदा त अहिड़ी रीति न पाण जेके बि सिंधियुनि जा कार्यक्रम थियनि था पया तॾहिं बि पाण इहो होको ॾई चई था सघूं की भई सिंधी अबाणी ॿोली मिठिड़ी अबाणी ॿोली त पंहिंजे ॿारनि खे आड़े पाड़े वारनि खे जेके बि सिंधी माण्हू आहिनि जेके मंदर ते हाज़िरी कोन थ ॾियनि उहे ज़रूरु हाज़िरी ॾियन ऐं ॿारनि खे बि सिंधी सेखारनि जंहिंसा उहे बि अॻियां वधी करे ॿियनि खे सेखारींदा ऐं अहिड़ी रीति न पंहिंजी सिंध जी भाषा अमरु रहंदी